कोविड उन्नीस महामारी ने हमारे क्षेत्र में यात्रा और पर्यटन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है और उसके दौरान में बहुत सारी समस्याएँ बहुत सारे कष्ट लोगों को सहन करना पड़ा है जिसमें हम भी एक मात्र पात्र थे और जिसके दौरान हमने देखा कि कितनी प्रकार की परेशानियाँ बहुत सारी दिक्कतें उठीं और कैसे कैसे करके हम लोगों ने उस समय में बड़ी मुश्किल से जहाँ बहुत अति आवश्यकता सरकार ने इतता कंट्रोल करके रखा हुआ था कि किसी को जाना है तो कम से कम चार बार पूछना पड़ता था पता करना पड़ता था कलेक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगा दिया था शासन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पाबंदियाँ लगा दी थी कि कोई बिना अनुमति के बिना लिखित अनुमति के कोई भी जगह पर नहीं आ सकता था पर्यटन की तो बात ही छोड़ दीजिए पर्यटन तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गया था क्योंकि किसी को रोकने के लिए किसी को ठहरने के लिए किसी को कहीं जाने के लिए कोई भी अनुमति नहीं थी जो जहाँ पर है वहीं पर वो बना रहे यदि किसी को जाना भी है तो बहुत मुश्किल से लंबे समय के बाद में उन्हें अनुमति मिली है और इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानी हुई है और इससे ज़्यादा ये परेशानी हुई इसके कारण क्या हुआ कि आमदनी भी बहुत उस समय पर कम हो गई जिसके कारण जीवन यापन करने में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई और ये पर्यटन को भी इसको बहुत ज्यादा प्रभावित किया पर्यटन के ऊपर जो परिवार टिके हुए थे उसको भी उन्होंने एक तरफ से कहें तो नेस्तनाबूद कर दिया क्योंकि छोटे छोटे लोग काम जो कर रहे थे उन सभी को प्रभावित कर दिया इसमें और यात्रा जो किराए से जो जाते थे तो वहाँ पर जब आपके बसें रूक गई छोटी छोटी गाड़ियां रुक गई जिस पर वे लोग परिवहन कर रहे थे माल परिवहन भी जो था माल परिवहन भी काफ़ी कुछ तक काफ़ी हद तक प्रभावित हो गया क्योंकि माल पहुँच ही नहीं पा रहा था ऐसे गुड्स जो सब्जियाँ भाजियाँ कई करोड़ों रुपयों की खराब हो गई कई लोग उसको खरीदी ही नहीं पाए क्योंकि घर जब घर से जब बाहर ही नहीं निकल सकते तो उसको खरीद कहाँ से पाएँगे ट्रकों में ही बहुत सी चीजें खराब हो गई इस प्रकार से इकोनॉमी को भी बहुत तरीके से नुकसान पहुंचा है